काणकोण म्हालांतले मनरिजवणेचे उपक्रम म्हटल्यार लोककला आसा लोककले भितर शिगमो आसा फुगडी आसा तालगडी आसा तेजे नंतर नाटकां आसात तियात्र आसा अशें पध्दतीन मन रिजयले वता रिचूल्सांतल्यान रिजयले वता जात्रा शिगमो शिगम्याची जात्रा तरंगोत्सव दिवजां अवतार कौल ह्या हेतूंतल्यान मन रिजयले वता सो लोककला जर घेतली जायत जाल्यार लोककलेंतल्यान शिगमोत्सव येता शिगम्यांतल्यान बऱ्या पैकी मनरिजोवणी जाता फुगडी सामकी खूब उमेदीन आमच्यो तेतूंक धालो आसा धाल्याांतल्यान एन्टरटेन्मेंट जाता तालगडी तालगडेंतल्यान एन्टरटेन्मेंट जाता तेज्या नंतर रिचूअल्स जर घेतले जायत रिचूअल्सातल्यान आमच्यो जात्रा शिगम्याची जात्रा शिगम्याचे जात्रेक तरंगां नाचयतात तरंगां नाचयता आसतना तेंची भोंवरो वता भोंवरी बरोबर दिवजा आसतात आमच्यो बायलो ज्यो आसात सगळ्यो ती दिवजां आसात तीं दिवजां घेतात तेजे नंतर दोन दिसांची जात्रा आसता शिमग्याची जात्रा आनीक दुसऱ्या दिसाक शिशारान्नी जाता सो अश्या पध्दतींतल्यान एन्टरटेन्मेंट जाता तेजे नंतर नाटकां तियात्रां हेतूंतल्यान एन्टरटेन्मेंट जाता सो नाटकां बाबतीत जर केले जर जायत जाल्यार गांवा गांवांनी खेड्या खेड्यांनी प्रत्येक गांवांन एक एक व्यासपीठ मेळटले ज्या गांवांक गांवचें भुरगें ल्हान आसुंदी व्हड आसुंदी बायलो आसुंदी सगळे सगळे एक जावन प्रत्येक तेंचे गांवांक एक उत्सव आसता एक ग्रामदेवाचो तेज्या निमित्यान नाटकां केली वतात काही कडेन तियात्रां केली वतात काही कडेन भायली नाटकां हाडूनीय करतात पूण एन्टरटेन्मेंट बऱ्या पेकी जाता खेळामळार जर म्हणले जर जायत जाल्यार खेळ आमचें गांवांतले खेळ म्हणजे जेका आमी सोडीनी खेळप म्हणटात जांव मिठांनी खेळप म्हणटात तेजे नंतर गोंजें बारांनी खेळप म्हणटात खंयचे लगोऱ्यांनी खेळप म्हणटात अशें पध्दतींतल्यान एन्टरटेन्मेंट जाता सो काणकोण म्हालांक ह्या सगळ्या गोश्टीतल्यान एन्टरटेन्मेंट केलो वता